اردو زبان کی تحفظ اور فروغ کے لیے حالیہ برسوں میں کئی اہم کوششیں ہو رہی ہیں حکومت ہند نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان این سی ای آر ٹی جیسی تنظیموں کے ذریعے اردو کی تعلیم کو فروغ دینے کے منصوبے شروع کیے ہیں اردو اسکولوں کالجوں اور جامعات میں زبان کی تدریس کو بہتر بنانے پر زور دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی ریاستیں حکومتیں اردو کو سرکاری زبانوں میں شامل کر چکی ہیں جس سے سرکاری دستاویز اور دفاتر میں بھی اردو کا استعمال بڑھا ہے ادبی میلوں مشاعروں اردو کتاب میلوں اور کانفرنسوں کا انعقار بڑھ گیا ہے تاکہ لوگوں میں اردو کے ادب شاعری اور ثقافت سے محبت پیدا ہو یہی ادارے آن لائن کورسز بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل آسانی سے اردو سیکھ سکے سوشل میڈیا پر بھی اردو ادب شاعری اور معلومات کو فروغ دینے والے صفحات اور گروپس مقبول ہو رہے ہیں عام لوگ ان کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ اردو کتابیں پڑھنا اپنے بچوں کو اردو سکھانا مشاعروں ادبی تقریبات میں شرکت کرنا